जों जोंनि गामिखौ बिराद मोजां मोनो जों जोंनि गामियाव बिराद मोजां मोजां रेस्थुरेन्थफोर दं दखानफोर दं बेरायग्रा पार्कफोर दं आरो जों फिकनिक स्पटबो दं बेयावहाय बेरायनो मोजां मोनो ओमफ्राय जों बेयावहाय लोगोफोरजों बेरायनो मोजां मोनो ओमफ्राय लोगोफोरजोंहाय बेरायो जों मानोना जों लोगोफोरजों बेरायनो जोबोद मोजां मोनो